औ हेल' सोरमोनथाय औ मा नांगौ आं बाता श शरुमनिफ्राय होन दों आरो दा माबादि सेन्देल नांगोन नोंनो औ माबादिखौ लुबैदों हिलखौहाय आटसा आटसा जोंनाव गोबां रोखोमनि हिल्सबो दङ ओमफ्राय अन्नानै खोन्थानो हागोन नामा बिसिबां साइस गानो मा साइसखौ गानो नोङो आत नाम्बारखौना र' आं नागिरनि दे र' नागिरनि नैबे मोनसे मो बिराथ मोजां आरोना कुयालिटिया दाख्लैसो गोदान सौफैनाय मोनसे हिल बियो ओमफ्राय दा बेखौ नायनायनो हागोन आमफ्राय दामाहाय बिनियाहाय अनलि माबा जागोन आरोना ओइट हाण्ड्रेड फिफटि

खम मानि बेखौहाय जोङो एखदम मानि माबायावसो खालामखानायानो दामाहाय एसे जागोन टेन पारसेन्ट डिसकाउन्ट खालामनो हागोन ओइट फिफटिथ' जोङो नोंनोहाय मानि ओइट फरटिनि हरनो हागोन आरो दस थाखा खमायनो हागोन आरो मोनसे माबानि डिजाइननिबो दंबावो बेखौ बो नायनो हागोन बे बो मोजां बिराथनो कमपर्टेबल आरो गान्नो दा दे नों माखौ लायो नैबे हिलखौनो लानसै दा दे होमबालाय ओमफ्राय माजों पेमेन्ट खालामगोन केस ना मा माजों होगोन फैसाखौहाय गुगल पे जों होनसै दे होमबा नै बेयाव स्केन खालामदो औ ओमफ्राय आर माबा आल्दा सोरनिबा नखरावहाय ना नांबावगौबा नांबावगोन नामा बिदानि न नायबावनो हागोन नैबेथिंजायबो आलदा आलदा खालेकसन दङ गोदान गोदान

बिराथ जोंना बे मानि दा बिराथ मानसिफोर कास्टमार फैगासिनो दं आरो ओमफाय थानाय नङा बियो मानि दा नों ओंखायनो माबा माखासेखौहाय जुदि नों लांगोनबा दानो खोन्थालांखादो नङाब्ला बेयोथ' उनाय थायाबो जानो हागौ आरो दाथ' मानि बिराथ सिजन नि थाइमथ' मानि बिराथ थाब थाब जोबो आरो ओंखायनो लायोबा लाखानो हागोन आरो नोङो गथ'फोर गथ'फोरनिबो दङ ओमफ्राय नैबे हौवाफोरनिबो दङ नायनो हागोन आरोना औ दे होमबालाय खमायनानैहाय बिदिनो माबासो हा दस थाखासो खमायनो हागोन आरो औ आलदा खालारबो दङ बिनियाहाय

दे होमबालाय ना औ